میری زندگی میں کبھی مصوری کی تعلیم یا تصویر نگاری کی تعلیم حاصل کرنے کا مجھے کوئی موقع کبھی نہیں ملا لیکن دیگر تعلیمات حاصل کرنے کا مجھے کافی موقع ملا الحمداللہ میں نے بہت سی تعلیمات حاصل کیں اور بہت سی علوم و فنون کا میں ماہر شخص ہوں اگر میں بتاؤں تو میں عربی کا بھی ماہر ہوں انگریزی کا بھی ماہر ہوں اور اسی طرح میں اردو میں بھی ماہر ہوں اور اسی طرح اگر دیکھا جائے تو میں ہندی کا ایک ٹیچر بھی ہوں تو اس سے پتا چلا کہ میں ہندی بھی پڑھا سکتا ہوں اور میں پڑھ سکتا ہوں آسانی کے ساتھ اسی لیے میرا ایک کہنا ہے اور میرا جملہ ہے اور بقول میرے میں کہنا چاہتا ہوں کہ اس وقت تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت کی بھی بہت ضرورت ہے اگر صرف آپ کا بچہ تعلیم حاصل کر رہا ہے تو یہ آپ کے بچے کے لیے کافی نہیں ہے اگر آپ کے بچے کے اندر تربیت نہیں ہے اور آپ کے بچے نے اچھی تربیت حاصل نہیں کی ہے اور آپ نے اپنے بچے کی صرف تعلیم پر توجہ دی ہے تربیت پر آپ نے ذرا بھی توجہ نہیں دی ہے تو آپ دنیا کے سب سے بے کار ماتا پتا اور ابا اماں ہیں جو اپنے بچے کو تربیت پہ زور نہیں دے رہے ہیں لہٰذا تعلیم کے ساتھ ساتھ تربیت بھی بےحد ضروری ہے